हॅलो हय लोटलीकर खाजेकार आमी आं सांगा

हय हय कितें मेळटा जाणां आमी न्हय घराच कडेन करपी आमचें खाज्यांचोच मांड आसा आनी आमी घरा कडेन करून दिता आमचें कितें आसा खाजें आसा मागीर साखरीचें खाजें गोडाचें खाजें आलेंकाप बावल्यो जाणां तूं साखरीच्यो बावल्यो येता त्यो शेव च्युडो शेव चुरमो लाडू बुंदी लाडू अशें खूब कितें कितें आमी करतात तुमका कितें जाय आशिल्लें

आं हां बी बी गोडाचें न्हय आसा आसा आमी तसलेंय करतात कित्याक आतां डायबीटीस खूब जाल्या न्हय लोकांक म्हूण आमी बी बी गोडाचें करता आसा कितलें जाय आशिल्लें तुमका चड जाय आशिल्लें हां हां मेळटलें आं आलें आलेंकापां न्हय एक साखरीचेंय काप येता साखरीचें काप येता आनी गोडाचेय काप येता तशें जाय जाल्यार डायबीटीस जर आसा न्हय जाल्यार मागीर मानांय आसा मानां एकदम बरीं डायबीटीस खावपाक जाय जाल्यार तुमी मानांय व्हरात मांवाक जाय जाल्यार डायबीटीस जाल्या जाल्यार डायबीटीस लोकांकूच ती स्पेशल मानां आसात तें सुद्दां व्हेल्यार जाता तुमी कितलें जाय तें पयली तुमी म्हाका हय हय आमी कितेंच स्टेल अशें जुनें विकना आमचें सगळें फ्रेश माल आसता कित्याक आमचें उरत ना जें कितें करता पळय तें रोखडेंच खपता म्हूण आमकां नवें नवें ताजें ताजें करचें पडटा तुमी आतां ऑर्डर दितले तशेंच आमकां खूब ऑर्डरी येता आमी तें होम डिलीवरीय दिता तुमी सांगा तुमी ऑर्डर प्लेस केल्यार जाता फोनार आमी मागीर तुमकां होम डिलीवरीय दिता कितलें जाय कितलें काँटिटी जाय कितें जाय तें सगळें आमकां डिटेल दिया आमी पावयता तुमकां आनी चार्जेस मात लागतले आमचे डिलीवरीचे आं हां तें मात तुमका न्हय तें तुमका बेकरीन पळोवंचें पडटलें बिंबींका दोदोल म्हणटा पळय दोस बी हें सगळें बेकरीन आसता सो तुमकां जाय जाल्यार मागीर बेकरीन वचून पळोवंचें पडटलें तसलें आमी करना आमी खाजेकार म्हणटकच आमी लाडू कापां मानां खाजें कापां तसलें आसा आमचें कडेन शेव च्युडो